निक्के होंदे में बड़ियां चित्रकारियां करदा हा फ्ही इक बारी में स्कूल पढ़दा हा ते में केह् कीता कि घरै आवा'रदा हा ते में रस्तै दिक्खेआ दुक्खेआ जेह्का किश साढ़ै प्हाड़ पूह्ड़ होंदे में घर आऐ बनाएओ ओह् ते अपने शा इ'यां कीती अवां इयां शैल नी होई ते फ्ही बाद च में दिक्खेआ सुनेआ मिगी इ'यां ऐहसास होएया कि नेईं चित्रकारी करना चाहिदी ते चित्रकारी करने दे बड़े फायदे न असेंगी ते चलो नेईं होए असें ते कोई इन्नी ज्यादा नेईं कीती बाद च स्कूला हा बाद च ताइयै होर ही कम्मै च रेह् ज्यादा एह् चित्रकारी आह्ला कम्म ई नेईं होएआ ते अज्ज जेह्का कीती दी होंदी तां असें गी फायदा होना हा कुदै बी किश पेंटिंग स्कैच बनाना होऐ ते बड़ा फायदा होंदा ते बाकी आह्लें गी मेरी इयै सलाह् कि कम्म जेह्का करना चाहिदा